तोते को घर पर लाकर उसको नहलाकर रोज नहलाते हैं उसको जहाँ पर रहते उसको साफ़ सूफ करते धोकर इसके बाद में उसको सिखाते पढ़ने के लिए जैसे इन्सान जैसा पढ़ते हैं जैसे उसको सिखाया जाता है एक बच्चे की तरह जैसे सीख जाता है वह भी अपने जैसे इन्सान की तरह बोलने लगता है